ہلو میں نے ایمیزون سے ہیڈ فون آڈر کیے ہیں جس میں مجھے لگا کہ مجھے بتانا چاہیے اس کے اندر کیا کیا کمی ہے پہلی چیز تو جب میں نے اس کی پیکیجنگ کھولی تو وہ پیکیجنگ اتنی زیادہ خراب تھی کہ اس مطلب دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ یہ کسی اچھی پلیٹ فام سے نہیں آیا ہے پلس میں نے برانڈ آڈر کیا تھا لیکن وہ چیز مجھے نہیں ملی اس کی جو کوالیٹی ہوتی ہے وہ دکھنے میں کتنا اچھا ہوتا ہے وہ چیز نہیں اس کی آواز بہت زیادہ خراب تھی اس کی جو ساؤنڈ ساتھ تھا وہ بہت اچھے طریقے سے مجھے نہیں مل رہا جیسے وائس مجھے چاہیے تھی وہ وائیو مجھے نہیں آ رہی ہیں تو مجھے لگا کہ میں آپ کو بتا دوں اس کے فیڈ بیک بتا دوں کہ مجھے اتنا پروڈکٹ اس کا کوئی خاص نہیں لگا